हेलो हँ नेपाल जाएके है आ नीमन शहर है हँ हँ वहाँ दोकान दौरी सभ है हँ आओरो हँ आ होटल ओटल है कि नहि खाना पीनाके व्यवस्था है ने वहाँ अच्छा आँय हँ आ मंदिर है ओने घूमै बला बहुत बहुत मंदिर सभ है घूमै बला आँय आ जेन्टसो सभकेँ घूमै बला है आ लेडीजो सभकेँ घूमै बला है ओतऽ घूमै बला नीमन नीमन मंदिर नीमन नीमन मंदिर सभ है ने हँ नाम सभ बतैबे तब ने कि कोन कोन मंदिर सभ है

हँ हँ कहु कहु सभ मंदिर मिलतै तऽ चलु चलु सभ केओ घूमै जाएब नेपाल नेपालमे घूमब मंदिरमे आ वहाँ जाएब तऽ भोजन ओजन करब होटलमे हँ कहु आ मंदिर जयबै जे तऽ वहाँ रास्ता नीमन है जाए बला हँ है दिक्कत बहुत अच्छा ठीक है तऽ चलु चलु नेपाले नेपाल चलु जल्दी से चलु गाड़ी बुकिङ्ग करू हूँ ठीक

ठीक ठीक है तऽ

ठीक है चलु तऽ नेपालमे हुए तैआर सभ बहुते जगह घूमब

हँ सभ किछु देखाओत नहि

हँ कंबल कंबल लेके जाएके होतै रजाइ लेके

रस्ता रस्तामे व्यवस्था रस्तामे सभ किछुके व्यवस्था है ने